हम बिहार से गेल छलियै हँ घूमे आगरा ओतऽ हम आगराके ताजमहल देखलियै हँ ओहिमे हम बच्चा सबके सङ्गे गेल रही घूमे आगरा गेली वहाँ फोटो खीचलै वहाँ फोटो खींचके आगराके ताजमहलके बारेमे किछु जानेके किछु विशेष पता करैके इच्छा कयलहुँ हँ आगराके ताजमहलमे घूमलाके बाद किछु लोगन से जानलाके बाद आगराके किछु बात पता चलल हँ आगराके ताजमहल शाहजहाँ बनओले हइ आगराके ताजमहल शाहजहाँ अपन बेगम मुमताज़ खातिर बनओले रहे हुनकर प्रेममे हुनके प्रतीकके कारण आगराके ताजमहलमे अनेक प्रकारके सुन्दर सुन्दर चित्रकला सब बनल हइ वहाँ पे मुमताज़के बारेमे किछु विशेष बात भी बताओल गेल हइ ओहि से हम सबके सीखैके किछु मौका मिलल हइ